नमस्ते सर बोलिए क्या काम है हम किचन किंग रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मेन्यू में जैसे आपको क्या लेना है कुछ ऑर्डर करना है क्या किस चीज़ को ऑर्डर करना है आपको हमारे यहाँ मेन्यूम मेन्यू में आ जाएगा हमारे यहाँ चौमीन बर्गर जैसे नॉन वेज वेज क्या क्या चाहिए आपको हाँ दोनों दोनों में हाँ हाँ सब मिल जाएगा चौमीन का प्राइस बता दें बटर चिकन तीन सौ अस्सी रुपये का है क्या शायद तीन सौ अस्सी रूपये हाफ़ प्लेट वही उतना होगा एक सौ साठ का आपको मिल जाएगा तीन सौ अस्सी का है लेकिन एक सौ साठ का हाफ़ प्लेट है पनीर टिक्का फुल प्लेट दो सौ अस्सी रुपये है हाफ़ प्लेट एक सौ सत्तर हाँ जी भैया बु बुक कर दीजिएगा तो बेहतर होगा कि बुक करें मतलब कितने लोग आएंगे मतलब घ नहीं नहीं उसका चार्ज नहीं लगेगा पार्किंग आपको पार्किंग मिल जाएगी और टेबल मिल जाएगा और क्या चाहिए वॉटर फ्री मिल जाएगा होम डिलेवरी भी होम डिलीवरी भी हो जाएगा लेकिन अगर कुरियर बॉय रहेगा तो ना जोमेटो वाला पकड़ के दें कुरियर चार्ज एक मतलब एक ऑर्डर पर फोर्टी रुपये पड़ता है वो आपको देना होगा फोर्ट हाँ फोर्टी रूप तो भैया आपको रहना क्या है डिनर के लिए डिनर कब कब रखते हैं कल रखेंगे कि आज रखना है आपको डिनर क्या चीज़ क्या चीज़ हाँ वही चिकन हो गया मटन हो गया उसके अलावा हम कुछ नहीं रखते हैं हाँ मटन बिरयानी हो गया फ़्राइड राइस वेज वेज में बता रहें फ़्राइड राइस हो गया और वेजीटेरियन में भी बताएँ है ना फ़ुल प्लेट फ़ुल प्लेट है आपका दो सौ साठ रुपये पड़ जाएगा क्या

ठीक है नमस्कार